अ हेल्ल'

दङथ' बेसेबां बेसेबां नांगौ आंना जाबाय तिन बोसोर जाबाय अ तिन बोसोरबा गायजायोलै खासि खालामजोबदों थाब थाइयोलै खासि खालामनाया ओरैनो खैदालसो नांगौ अ खैदाल नांगौ खैदाल नांगौ ए होम्बालाय लांफैदो दा दामा हले नोगोद दै ओइ माबालै मा फांसेयाव पन्सास ताका लायो फां खमसो हरबावबाय आङो ए देग्लाय माबा जाबाय बा बारायबाय खालमासि सेमोननि दामआखि थाबाय थायोलै सोरबा न'निबाबो हाग्रानिबाबो दामबा एसे दामफ्रालाय

लांखानोबालाय नों सेमोन बायनायखौनो फैसा बिरात नांगौ जादोंलै आंहा बे सेमोननि नों सल्लिस थाखा बायदेरनायखौनो हरनोसै गामिनिनो मानसि नालाय एखे दस्रानिबालाय पन्सास थाखानि मानियामोनलै आं पन्सास थाखा लाथारगौमोन आं बेलेगनिबा दामआ नै बे गय बोरायनिसो बेयो तारमाने फिथाइआ मोजां जायोदा गाजाला मोजां जाखाया गाबोन दे दे दे गाबोननो लांफैदो अ दे दे